असां पौधनि खे घणियूं ई सावधानियूं वठंदा आहियूं जीअं त की के के पौधा थींदा आहिनि जिन में बिलकुलु नाम मात्र पाणी विझिड़ो हूंदो आहे ऐं किन पौधनि में बिलकुलु बि न विझंदा आहियूं थोरो बहुत जीअं तुलसी जो पौधो आहे ॿ चारि छंडे विझी छॾिबा आहिनि सर्दियुनि में ऐं हूअं न त तुलसीअ में वधीक पाणी विझ कर त उहे ख़राब थी वेंदो पौधो त उन खे सावधानी वठणी पवंदी आहे थी सघे थो त असां उनजे मथां कोई चुन्नी वगैरह ढकियूं ऐं अहिड़े नमूने जी घणियूं साव्धानियूं आहिनि जेके ॿियनि पोधनि सां बि असांखे करिणी पवंदी आहिनि ऐं घणी उस वग़ैरह में रखण बि पौधा ख़राब थी वेंदा आहिनि उन लाइ बि असां खे थी सघे थो त कोशिशि कजे त उहे जाली नेट वग़ैरह सां असां कवर कयूं पौधनि खे ऐं ख़ासि करके नंढा नंढा पौधा जेके असां उगाइंदा आहियूं उननि खे त इलाही महिनत ऐं सावधानीअ जी जरूरत पवंदी आहे की मौसम जे हिसाब सां पाणी उननि खे रखे रखणु खपे बरसात में उननि जी देख रेख चङी तरह करिणी खपे त ताकि वधीक पाणी वग़ैरह न वञे पौधनि में ऐं उननि खे उननि खां बचाइणु खपे उस खां बचाइणु खपे हवा पाणी ॾियणु खपे अहिड़े नमूने पौधनि खां असांखे खूब सावधानियूं रखणियूं